हैलो हां जी नमस्ते जी केह् हाल ऐ थोआढ़ा बस अस ते ठीक होर केह् करा दे अज्ज कि'यां फोन कीता पार्क चलो शाम्मी

हून शाम्मी बैह्ली होन्नी आं में चलो तुस पंज पंज छे बजे चलगे बैह्ली ही ऐं पंज छे तक

कुत्थे सत्त अट्ठ बजे लान्नी आं चलने अस चलगे चक्कर शक्कर मारी आए आह्गे हां नेईं नेईं मैं पैह्ले बड़ी देर च ओह् ते ऐ ही ऐ होर सब ठीक ठाक ओ शाम्मी करेआं ना फोन दस्सगी कैह्लू जाना पार्के नेईं दपैह्री साड्डे पंज पौने छे ओह् ते ऐ धुप्प च बाह्र निकलना बी नेईं होंदा ओह् ते ऐ नेईं नेईं में फिर सोचा दी ही जाह्गे जाह्गे पर एह् टाइम ही नी लगदा हां चलने चलने करेओ शाम्मी फोन फिर ठीक ऐ हां चलो ठीक ऐ फिर अच्छा ठीक